म्हजो वाडदीस येवच्या पयलींच हांव आठ दीस पयलींच हांव कित्या वाडदिसा दिसा कितें करतलें कशें करतलें कितें जेवण आसपाक जाय कोण येतले कोणाक आपोवचें हें सगळें हांव पयलींच तयार करून दवरतां उपरांत कसले कपडे घालचे कशें तरेचो मेकअप करचो मागीर खंयच्या रेस्टॉरंटान वचून जेवचें कसलो तरेचो कॅक हाडचो कॅक हाडलें जाल्यार तिचो पयलीं ऑर्डर दिवचो पडटा ऑर्डर दिवपा खातीर वेग वेगळे कॅकीचे गुगल करून पळयता कसले कसले कॅक्स आसा तेचे फ्लेवर कशें आसपाक जाय हें सगळें हांव पयलीं पूर्व तयारी करून दवरतां आनी त्या दीस जेन्ना बड्डेचो दीस उदेता त्या दिसा हांव सगळ्यांत पयलीं देवळांत वता देवळांत वचून देवाचे आशिर्वाद घेवून उपरांत घरा येवून मागीर कॅक कापतां फ्रेंड्सां वांगडा फ्रेंड्सांक आपयता तेंच्या वांगडा खंय भोंवपाक वतां अशें तरेन हांव म्हजो बड्डे मनयतां आनी म्हजो एकवीसावो बड्डे हांवेन ऑर्फनेजान मनयल्लो म्हणचे अनाथ आश्रमांत तांकां हांवेन म्हजे कडेन जे परेन जाता ते परेन हांवें तांकां थोडी थोडी वस्तू दिवपाचो यत्न केल्लो